सर मुझे वह कहीं जाना था तो तो मुझे कैब बुक करना था अच्छा यह बताइए उसमें मुझे जाना है ए सी से जाना है तो उसका किराया क्या है मतलब जानते हैं की इसमे गर्मी इतनी है की ए सी से जाएंगे तभी सही रहेगा नहीं तो उस तरह जाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तबीयत ऊबियत खराब हो जाती है तो ए सी से जाएंगे तो फ़िर है ना दिक्कत नहीं होगी तो सर ए सी की प्राइस कितना है सर जाना वह यही लगभग पचास किलोमीटर होगा कित टोटल सर तो नान ए सी का कितना रहेगा तो हिसाब लगाइए ना ए सी वाला बता दीजिए हम उस तरह जाऊंगा तो इतनी गर्मी है मुझे ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ए सी वाला रहता तो सही रहता लेकिन आप अमाउन्ट ज़्यादा बता रहे हैं कितना सर ठीक है सर जी लेकिन तो हमको भी तो जानते हैं की आपको बता रहा हूँ कि फ़िर दुबारा जब जाना रहेगा तो हो जाएगा हिसाब फ़िर लगा दीजिएगा हिसाब फ़िर आप तीन हज़ार बोल रहे है मैं सोच रहा हूँ की दो हज़ार कर दीजिए उसका एक चीज़ तो बताइए आपका देखिए सिर्फ तेल लग रहा है मैं तेल मैं खुद अपने पैसे से भरा दे रहा हूँ आपका ऊपरी जो बोन है एक हज़ार आठ सौ वह ले लीजिएगा जो हो रहा है तो देख ले रहा हूँ यही ना बोले थे आप बोले थे की एक हज़ार लगेगा ठीक आ तेल का लगेगा अलग से मैं तेल भरा रहा हूँ आने जाने के लिए और आपका जो उपरी एक हज़ार उसमें से सिर्फ आठ ही सौ दे रहा हूँ चलेगा ना अरे ठीक है लेबर चाहिए न तो आप ही आइए लेबर बना दीजिए ना अच्छा ठीक है तो लेकिन ए सी वाला ही चाहिए हमको ठीक है बहुत करे दो सौ और बढ़ा लीजिएगा बाईस सौ कर लीजिएगा देख लीजिए सर अपने हिसाब से बता दीजिए हाँ ठीक है फ़िर तो हमें भेज दीजिएगा कैब भेज दीजिएगा समय से नमस्ते सर